हमरा सबके खाना बनबयके समय जे छै पालन करै छियै सबसँ पहिने सुबहमे जेना उठलियै हमसब किचेन गेलियै बासी गैस चूल्हा छै किचेन गन्दा छै सबसँ पहिने गैस चूल्हा पोछलियै रैक पोछलियै किचनमे झाड़ु लगेलियै पोछा लगेलियै तब जाकऽ हमसब सुबह सुबह ब्रश त्रस करिकऽ चाय पियै छियै चाय पियैके बाद सब आदमी कनि आराम करके तब फेर किचन गेलहुॅं फेर चाय वाला चुल्हा सबके झाड़ झुड़ि कऽ फेर जाकऽ खाना बनाबै छी खाना बनाबयके बाद फेरसँ गैस चुल्हाके पोछ पाछिके बढिऑंसँ जे भी खाना बनाबै छी हमसब गैस चुल्हा पर चढ़ाबै छी जेकि भगवान सबसँ पहिने गैस चुल्हा पर चढ़तै तकर बादे कोई खयतै आ चढ़ल पर से तऽ खाना कोई नहि खाइ छै जे चढ़ल पर सऽ लऽ गेल आदमी नहि पहिने चढ़ा कऽ तकर बाद खाना तकर बाद सब आदमी नहाबै सोनाबै छियै तकर बाद जाए के बाद मिथिलामे तऽ नहायैके खाना बनाबै छै लेकिन अधिकतर आदमी नहिये नहाबै छै बहुत आदमी नहाबै छै तकर बाद खाना बनबैके बाद नहा सोना कऽ फ्रेश भए कऽ तब जा कऽ खाना खाइ छै खाना खाए घड़ी खाना परसयके बाद सबसँ पहिने लोग खाना भी निकालि कऽ प्लेटके नीचाँ दै छै तकर बाद भोग लगाकऽ तब आदमी खाइ छै